जोंनि बर' हारिमुआव हाबाफोरा खोब एसेबां इदि गिदिर जानायखौ जों नुनो मोना ओरैनो गामिनि सुबुंफोर आरो गासै न'खरनि आलासि दुमसिफोरखौ खबर होनानै जोङो हाबाखौ खुंनो लायो